ہندوستان میں کئی اہم ترین اور سیاحتی مقامات ہیں جو دُنیا بھر سے سیاحوں کی توجہ کو جذب کرتے ہیں جیسے آگرہ کا تاج محل دہلی کا قطب مینار جےپور کی امبر قلعہ گولکنڈہ قلعہ جو حیدراباد میں واقع ہے وارانسی کی گھاٹ اور ممبئی کا گیٹ وے آف انڈیا راجستھان کے امباڑ فورٹ جموں کشمیر کا شری نگر کرناٹکا کے ہمپی پہاڑ اور مہابلیشوارم مہابالیشوارم جو کہ تامل ناڈو میں واقع ہے یہ صرف چند مثالیں ہیں حیقیقت میں ہندوستان میں ہزاروں سیاحتی مقامات ہیں جو مختلف تاریخ فرہنگ اور زبانوں کو نمایاں کرتے ہیں اور اِسے سیاح دور دور سے دیکھنے کے لئے آتے ہیں